हेलो हम तऽ आयल छी साँझेसँ कहियौ की हाल समाचार छै हॅं अपने तऽ ठीके छियै तहन हॅं अयलहुँ बिहार अयलहुँ हॅं देखै सुनैला घुमै लए कि की सभ अहाँ सभक प्रसिद्ध यऽ मिथिलाञ्चलके की सभ एहिठाम हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं सुनै छियै बिहारमे हॅं मिथिलाञ्चलमे तऽ सरसोके साग रोटी बड़ प्रसिद्ध छै एहिठाम का सरसोके हॅं ओहो सभ खाएके इच्छा होइ छै लोकके बाहरसँ आबैया लोक तऽ होइ छै हॅं मिथिलाके साग हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं फेकि दै छियै हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हुँ हुँ हुँ

नहि हॅं हॅं हॅं

हॅं हॅं हॅं हॅं बथुआके साग होइया हॅं हॅं हॅं बथुआ

हॅं बड़ीयो तऽ एहिठमा बहुत सुन्दर होइ छै दुनू चीजमे बनैया हॅं हॅं हॅं हॅं बहुत बनै छै बढ़िऑं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं छैहे नहि अभी मिथिलाञ्चलमे की प्रसिद्ध छै हॅं छैबे करै हॅं हॅं सुनै छियै हॅं बहुत सुन्दर रहै छै माछो छै एहिठमा इहो छै जे माछो बहुत सुन्दर रहै छै सभ चीज सभ चीजमे विवाहो शादीमे विधो सभमे माछ छैबे करै हॅं ठीक छै राखू